میرے آس پاس تو دہلی گیٹ سنیما پکچر ہال ہے جس میں میں ایک دو بار گیا ہوں اور زیادہ تر تو میں فینٹ فیملی کے ساتھ پسند کروں گا کہ فیملی کے ساتھ جا سکیں اور وہی ایک پاس میں بھی ہے ہمارے پکچر ہال اور ہے بھی بڑا بہت تو میں وہیں پہ زیادہ تر پسند کروں گا فیملی کے ساتھ جانا